सा सानजा भारतनि बर' हारिआ मिथिजानाय मोनसे भारतआव मिथिजानाय मोनसे हारि आरो बे हारियाव हारिमुवारि दोरों हिसाबै जोंहा बैसागो फोरबो दङ बे बैसागो फोरबोआ सा सानजा भारतआवनो बयबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाजों मिथिजानाय मोनसे हारियारि फोरबो एबा हारियारि एबा हारिमुवारि धोरोम दोरों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय थानाय फोथायनायफोरा जाहैबाय जोंना दालाय गोरानाव दाउखा बायोब्ला जों निदान जायो होननानै फोथायनायफोर दङ आरो बेबायदिनो हिन्जाव गोदान नायनो थांनायाव हिन्जाव गोदान नायनो थांनायाव हा जावनाय नुयोब्ला बेयो हामा बेखौबो जों बर'फ्रा फोथायो लोगोसे औवा दानोब्लाबो जों बेखौहाय हामा होननानै फोथायनायफोर दङ आरोना बिदिनो जेरै दाउखा गाबोब्ला निदान जायो होननाय बेफोर फोथायनायानो जोंनि बर' सा सानजा भारतआव रायजो जाबोनाय बर' हारिनि गेजेराव बियो दङ आरो बे हारिमुवा बे बे हारिमुवारि दोरोङा भारत हादरनि गुबुन गुबुन हारिसानिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमै जायो बेयाव आलादा आलादा थायो ओंखायनो जोङो जोंनि बे बैसागो जे हारिमुवारि दोरों बेयो गुबुन हारि हारिसानिफ्राय गोबां आलादा